हमको सब्जी चाहिए हमको चाहिए तनिक पालक भाजी पालक भाजी शिमला गोबी रेट बताइए आप

कम नहीं होएगा क्या नहीं तो कुछ कम तो करो और पालक भाजी कैसे है हाँ शिमला में भी कम नहीं हो सकता क्या

हाँ और मिर्ची तीस रुपए पाव इतना महँगा बीस नहीं थोड़ा कम और लगाओ अरे आप तो पाँच ही पाँच रुपए कम कर रही थोड़ा और तो कम करो नहीं यार मैडम थोड़ा कम करो इतना थोड़ी ना नहीं है आप थोड़ा थोड़ा कम करो ज़्यादा पाँच रुपए कोई वो नहीं रखता एक दो रुपए नहीं कम से कम दस रुपए भी तो कम करना चाहिए आपको एक दो रुपए में क्या होता है सब्जी बेच रही है कि सोना बेच रही है नहीं यार कम से कम पालक में होगा ज़्यादा कम करो सिमला मिर्ची में कम करो अच्छा गोबी है क्या आपके पास गोभी का रेट क्या है बीस रुपए किलो वो भी बीस रुपए किलो बीस रुपए किलो बेचोगी उसमें भी कितने कम करोगी अरे क्या मैडम आप पाँच ही पाँच रुपए कम कर रही थोड़ा ज़्यादा तो कम करो